आङो आबाद मावनो थाखाय जोंनि गामिनि रायजो राजाफोरनिफाय जोबोरैनो मदद मोनो जेरैहाय जोङो माय आबाद मावनो थाखाय माय आबाद मावनाय बोथोर सनायनि सिगांनो सुइस गेट होथेनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा ज' ज' ओंखारनानै जोंनि दंग' जाम्फैफोरखौ मोजाङै फोसाबनानै जोङो दै लाबोयो आङो बे दै लायनायाव हारसिङै लायनो हाया बेनि थाखायनो आङो जोंनि रायजोनि गामिनि ओनसोलनि मानसिफोरजों रायजोफोरजों ज' ज' थांनानै सुइस गेटनि दैफोरखौ लायो बिजोंनो जोङो लाबोनानैहाय दुब्लियाव सोनानैहाय मायखौहाय गायो बेबायदिनो माय गायनायनि बेलायाव आङो रायजोफोरनिफ्राय बेबायदि मदद लायो आरो माखासे नखरनि हाबाफोर एबा आंनि नखराव माबाफोर उसुबिदा जादोंब्ला आङो हासिं बे हाबानि खामानिफोरखौ मावनो हाया अब्ला आङो गामिनि रायजो राजाफोरनि खामानिनि मदद लानो गोनां जायो जेब्ला गोबां खामानिफोरखौ आङो मावांगौ जायो अब्ला आङो हारसिङै मावनो हायाब्ला आङो रायजोनिफ्राय मदद लानो गोनां जायो आंनि मदद नांगौबायदि आंनि खामानि सममथे बायदि जोंनि गामि ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो आंखौ मदद खालामो